बागकाम करपाची सुरवात केन्ना कशी सुरू जाली म्हणपाक गेले जाल्यार हे क्रेडीट म्हाजे मोमीक वयता कित्याक काय म्हणल्यार म्हाजी मम्मी पयली साकून भाजी रोवपाची फुलां झाडां रोवपाची खूब उमेद आसा पयली साकूनच सो तिका पळोवन पळोवन पळोवन ती उमेद म्हाकाय बीन ट्रान्सफर जाली म्हणपाक शकता स्वता भाजी पिकोवपाची पिकोवप तशेंच मजेशीर म्हळ्यार ही गोश्ट फायद्याची आसूं शकता कित्याक काय म्हळ्यार आताच्या तरेन म्हारगाय वाडला त्या प्रमाणे बाजारांतल्यान आमी भाजी हाडटा म्हणल्यार मातशे म्हारग पडटा सो सुरवातीक करपाक जाय ते म्हळ्यार आतां खंयचीय भाजी रोयता नाजाल्यार झाडां रोयता जाल्यार एक माती निवडपाची एक कला आसता तर कांय तरेन अशें की कांय सभ्य माती आनी थोडी वनस्पत आनी आमची फॅमिली भितर कोणाक कितें आवडता त्या प्रमाणे भाजी आमी घरा लागी लायतात ओके सगळे घरगुती बाग काम सुरवात कशी करची हे सांगपाक गेले जाल्यार कितें म्हणटा पयली म्हणटा तें स्थळ निवडप आसता माती कशी सुशसुशीत गिरेस्त आनी बरो निसरो जावपी सुवात वेचून काडची पडटा उदक एकठांय जाता वा माती उली उरता अशें उणे वाठार केन्नाच वचचें ना तुमची भाजी वायट नेसरो जावपी वाठारांची वाडची ना तशेंच भाज्यो बरी वाडोवपाक योग्य सुर्याचो उजवाड जाय हाची जतनाय घेवन देखून सावळी वा सावळी आशिल्ल्या सुवातर ती लावची न्हय चडश्या भाज्यांक दर दिसा उण्यांत उणे स वरां सुर्याचो उजवाड जायत पडटा लागीं उदका पुरवण आसा हाची खात्री करप शक्य जाल्यार दर खेपे उदकाची गरज नासता पूण चड सुक्या काळा उपरांत वा बियों रोयताना उदकाची गरज आसा दुसरी म्हणटा ते आतां बागेचो आकार उमेदी वा नव्या माळाची एक चूक म्हळ्यार बाग चड व्हड करप आकारान चड व्हडली बाग चड काम करचे पडटले हे सांगत म्हत्वाचें आनी बाग ल्हान आसल्यार तुमी ती सहजपणान सांबाळटलें देखून तुमच्या बागेचो आकार थारायताना सकयल म्हणल्यार तुमकां जाय तो आकार करचपाक तुमचो एक प्लॅन आसपा जाय एक तर बाग काम करपाचें कारण बाग तुमकां फक्त फुरसतीचो गजाल आसल्यार मागीर मागीर आयदन वा फुलांची बाग व्हडली आसूं येता कित् तें वाडोवपाचें तें थरप आतां हो खरोच व्हडलो प्रस्न जायत्या जाण चड करून ह्या पावंडार गोंदळटात गोंदळांत पडटात कारण ताका बागे खातीर योग्य पिक कितें जातले ते कळना बागेन कितले पिकवपाचे तितलेंच तें खंय दवरचें तितलेंच व्हडलें भाजी वेस्ताना कितें करपाचे ते बागेंत बाय भाजयेचे स्थान तुमी भाजीचे वेवस्था अशे तरेन करपाची गरज आसा की जातचे तशें झाडाचे चड कार्यक्षम वापर जाता भिंडी मको टमेटो सरकिल्ल्यो उंच भाज्यो बागेचे एक वटेन उत्तरेक चड बरें पिकोवन मेळटा जंय ताका बुश बिन्स सारकिल्ल्या ल्हान लांबायेच्या भाज्यांक सावळी दिवची मळाचो वेळ भाजी पालो सादारणपणान हंगामा प्रमाण म्हळ्यार उष्ण हंगाम आनी थंड हंगा प्रमाण दोन गट करता थंड हंगामांतल्या पिकाय उण्या तापमानाक ससपाक मेळटा देखून वसंत ऋतून माती उश्ण जावचे पयलीं ती लावंक मेळटा नोंद दवरपाचे म्हळ्यार घरांत घरच्या भागेंत तुमी करतात त्या दरेकाचो आनी सगळ्या गजालीचो नोंद दवरप कारण फुडल्या रोपाच्या हांगामा तुमकां मदत जातली खरोच हो तुमकां कामाक सुदारणां करपाचो म्हत्वाचो मार्ग तुमकां फक्त जाय ते म्हळ्यार फक्त वन्सपत कशी कशी वाडटा हाचे लक्ष दिवप आनी तुमच्या यश आनी अपेक्षाच्या भाग नोट बुकान नोंद करप तुमची घरगुती बागकामान वाडोवपाक सगळ्यांत बरी वनस्पत आनी भाजीपाल म्हणल्यार टॉमॅटो कोबी मुळो बीट